ग्रामीण समुदाय मे खेती हमेशा सँ जीवन यापन के तरीका रहल छै और ई जीविका बहुत लोग के जीविका भी रहै छै किसान जितने भी रहै छै अधिकतर गाँव मे किसान रहै छै और गाँव के अधिकतर लोग खेती के ही अपना महत्वपूर्ण मानै छै काहेकि लिए खेती बहुत ही जरुरी छै खेती हमलोग के खाना और सबकिछु दै छै कियाकि खाना हमलोग के लिए महत्वपूर्ण छै सभी इन्सान के लिए खाना महत्वपूर्ण छै और बिना खाना के ओ जीवित नहि रहि सकै छै इसलिए जीवित रहै के लिए सबसँ महत्वपूर्ण खाना छै और ओ खाना के लिए किसान खेती करै छै और खेती आजकल के बहुत जरुरी छै हमलोग के लिए आओर हमारा देश भी कृषि प्रधान छै जेकरा लिए हमलोग के कृषि पर ध्यान देना चाहि और किसान के मदद करना चाही और आजकल के युवा के भी कृषि पर ध्यान देन चाही ताकि आगे जाकरके कृषि के लिए बहुत जादा ओकर विकास करल जा सकै और नया नया तरीका से खेती करै से उन्नती भी जादा होइ छै और फसल भी जादा ऊगै छै जेकी हमारे समाज के लिए बहुत ही फलदायक होतइ और हमारे समाज के उन्नती के तरफ ले जेतै खेती के लिय लोक के हमलोग के आओर नया समाज के आओर जितना भी संघ छै जेकी सरकार और सभी लोगो को सभी लोग को जे छै खेती के लिए अलग अलग तरीका से प्रोत्साहित आओर सहयोग करना चाही जाहिसे की हमलोग खेती के लिए नया नया तकनीक के इस्तेमाल कर सकै छियै आजकल जोत के लिए खेती मे ट्रेक्टर के ईस्तेमाल होइ छै आओर जोत सँ खेती जे छै बहुत जल्दी हो जाइ छै और समय के भी बचत होइ छै ओकरबाद सिंचाइ के लिए पम्पिंग सेट के ईस्तेमाल होइ छै पहिले के जमाना मे पम्पिंग सेट नहि रहै जेकरा वजह सँ बहुत परेशानी भेलै और किसान के बहुत मेहनत लागै रहै और खेती करै मे ताकि ओ अपना फसल मे पानी पटाबै मे ओकरा बहुत समय लागि जाइ रहै जेकरा वजह से ओकर काम समय बचै रहै ओकरा आगे के काम के लिए ओकरामे खाद बीज डालै के लिए भी बहुत मेहनत करै लए पड़ै रहै आजकल नया नया बहुत तकनीक आ गेल छै जेकरा सँ किसान के बहुत मदद होइ छै आओर खेती मे बहुत उन्नती होइ छै और फसल बहुत जादा होइ छै और ओकरा मुनाफा भी होइ छै और आजकल के युवा के जितना भी छै उनका के बहुत मदद करना चाही अगर ओ अपना जीविका के खेती के रूप मे देखै छै तऽ ओ बहुत अच्छा रहै छै ओकरा लेल कियाकि खेती आजकल बहुत महत्वपूर्ण छै आओर खेती हमेशा सँ महत्वपूर्ण रहल छै कियाकि भोजन सब मनुष्य के जरुरत छै बिना भोजन के कोइ भी जीवित नहि रहि सकै छै इसलिए खेती काम मे लोकके प्रोत्साहित करना चाही और आजकल के युवा के खेती के लिए नया नया तकनीक पर रिसर्च या जो भी कर सकै छै ओ मदद ओकरा करना चाही ताकि हमलोग के किसान के मदद कर सकी और ग्रामीण समुदाय मे खेती के आओर बढ़ावा दै छै और खेती के लिए हमलोग आओर कुछ कर सकी